فوٹو شوٹ سے بول رہے ہیں سر میرے وہاں شادی تھی ویڈنگ تھی تو اُس میں آپ کا جو ہے میں چاہ رہا ہوں مینو کیسا ہے آپ کے وہاں فوٹو کا کیا ہے معاملہ تو وہ جو ڈرون کیمرہ ہے وہ کتنے کا پڑے گا مجھے اگر وہ میں کروانا چاہوں دس ہزار کا پڑے گا اور وہ جو ہاتھ والا جو ایک آتا ہے اُس کا کیا ہے جو گھر گھر اندر جو عورتوں کا جو سات ہزار اور ایک وہ آتا ہے شوٹنگ والا جو آتا ہے وہ جو لمبا سا رہتا ہے اُس میں جو ہے چاروں طرف سے گھوما رہتا ہے جیسے ولیمہ میں رسپشن ہوتا ہے تو کھانے وانے کا بناتا ہے وہ ویڈیو اُس میں لوہا لگا رہتا ہے اُس سے جو ہے وہ ہوتی ہے ریکاڈنگ ہوتی ہے اُس کا کیا معاملہ ہے اُس کا کتنا رہے گا اچھا تو یہ لم سم آپ کئے دِن سے دیتے ہیں مطلب پورا ٹوٹل آپ بتائیے کتنا ہو جائے گا یہ پچیس تیس ہزار کا لم سم بتا رہے ہیں آپ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کئے دِن کا مطلب ہم کتنے دِن کا آپ دیں گے کئے دِن کا آپ کروائیں گے تین دِن کا رہے گا سر میرے وہاں اصل میں اصل میں وہاں رسپشن جو ہے میرے وہاں وہ تھوڑا لمبا ہے لمبا چلے گا لم سم جیسے ہاں شروعات سے ہی جیسے سات آٹھ دِن سے ہی چلے گا ہاں ایک ہفتے کا مان کے چلیے تو اُس کا آپ بتائیے کتنا پورا ٹوٹل اِن چار تینوں کا تینوں کیمرے کا لے کے خرچہ بتائیے کتنا ہو جائے گا لم سم کتنا ساٹھ ستر ہزار سر بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ کچھ کم میں کر لیجیے

ہاں جیسے تیس تیس چالیس ہزار میں اگر ہو جائے تو پھر جیسا مناسب ہو بتا دیجیے مجھے میں اُس کو آپ کو بک کر لوں چالیس ہزار تک ہو جائے گا تو میں اِس کو ڈن سمجھوں ٹھیک ہے پھر چالیس ہزار تک ڈن کر لیجیے ٹھیک ہے اوکے شُکریہ